ہلو کیا بیما کمپنی فصل سے بات ہو سکتی ہے آپ بیما کمپنی سے بول رہے ہیں بیما کمپنی ہم سب کا اتنی بارش جو ہو رہی ہے ہم جگہ کھیت میں سارا فصل برباد ہو گیا ہے آپ کچھ کیجیے ہمارے کھیت کا سارا کاغذات ہے ہمارے پاس آپ بولیے کہاں کہاں جمع کرنا ہوگا کون کون کاغذ لگے گا آپ بول دیجیے کتنے بجے آنا ہوگا کہاں پہ جمع کرنا ہوگا جی ٹھیک ہے آپ کا آفس ہے وہاں پہ جی اچھا کیا دس بجے آ سکتی ہوں جی اچھا تو آپ جلدی کچھ کیجیے فصل بہت برباد ہو گیا ہے میں دس بجے چلی آؤں گی آپ کا وہاں پہ آفس ہے نا جی اچھا ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ